आंनि गामियाव आं दि लाइमोन गयारि होननाय बिथां आ फालांगिनि सोमोन्दै मिन्थियो आर बिथांआ ओ जोबोद जाफुंसार दिनैनि समाव ओ मानो होनबा जों नुनो मोनदों बिथांआ साइन्स फरायनानै बि एस सि पास जानानैबो जब खौ लायाबालासिनो साख्रि लायाबालासिनो ओ फालांगि मावनो बा बिजिनेस मावनो थाखाय आखायाव लादों आरो उन्दैनिफ्रायनो हार्डवर्क एसे खस्थ खालामनो हाग्रा मानसिमोन बिथाङा लाजिनाय गिनाय ओ बेफोर गैयामोन बेनिखायनो जों नुनो मोनदों आं नुनो मोनदों बिथाङा ओ निजेनि नाजानायनि निजेनि इनिसिएटिभ लानायावनो ओ दोनै साक्सेस जानो हादों सासे जाफुंसार गावनि न'खरखौ बा समाजखौ दैदेनलांनो हानाय सासे जाफुंसार फालांगिरि जानो हादों बिथां दि लाइमोन गयारिया आरो बिथाङा गावजों लोगोसे गुबुनखौबो बेबादिनो फोरोङो बोरैहाय जौगानांगौ बोरैहाय फालांगिखौ दावबायनानै लांनांगौ आरो बिथांजों आसा खालामो इयुनावबो बेबायदि खामानिखौ बिथाङा मावबाय थागोन